बिजाबनि बाथ्रायावब्ला आंनि मोजांमोन्नाया आङो बर' हिसाबै जोंनि लिरगिरिफोरनि लिरनाय बिथां ओह चित्तरन्जन ब्रह्मनि लिरनाय बिजाबफोरखौ आङो जोबोद मोजां मोनो मानो होनबा बिथाङा सल'मा लिरो बिनि सल'माफोरखौ फरायनायाव गोसोआव नांथाबनाय रंजानायफोरा फैयो आरो आरो बिथांनि सल'माफोरा माखासे दुखु नांथाव

मेगनाव मैदै गथाव फोरबो दङ दा बिनि अनगायै बिजाबफोरखौ आङो मोजाङा मोनो मानो होनबा धर्म बिजाबबो फरायनो मोजां मोनो धर्मआवथ' आङो गायसै धर्मनि ओह बिजाबफोरखौनो मोजां मोनजोबो मानो होनबा धोरोम बिजाबा मानसिनि साफ्रोमबो मानसिनि गाज्रि गोसोखौ सोलाइ होयो आरो मोजाङाव लाबोनो हायो बिनि थाखायनो आङो धर्म बिजाबफोरखौबो नायो सावथुनफोरनि गेजेरावहाय बिदिनो संसारनि मोजां रायजो जानाय बायदि हाबाफोर थानाय नखराव सोरबा दुखु दाहाजों सैनानै थांनांनाय बेफोरबायदि सावथुनफोराबो नायजायो दानि मुगायावथ' टिभि फोरखौथ' नायखालानो आरो दानि मुगायाव थियेटार होन्नाय बेफोरबो गैया दा बोफोरखौ नायनो थाङोब्लाबो जोङो गोजां बोथोरफ्रावल' मोननाय जायो अब्लाबो एथ'बांमानि बावहाय आंहा बाराद्राय गोसो गैया आरो नाथाय बिजाबनि गेजेरावहाय आङो धोरोम बिजाबखौनो बांसिन मोजां मोनो आरो फोरोंनाय समावहाय जेरैबायदि गथ'फोरखौ फोरोंनांगौ बे फोरोंनायाव जाहाथे जोङो मोजां गियान लानानै फरायसाफोरखौ मोजां गियान मोनहोनो हायो बेफोरबायदि बिजाबफोरखौ आङो मोजां मोनो